जेनेबा जोंनाव दैखरा दङ दंनाया दैखर बाल्थिं बायनो हाया नालाय दा जों रायजोनि जेनेबा जेनेरेलनिसोमोन नालाय दा बाल्थिं बायनो हायिनिनो जोङो दैखरखौ जाला जोङो कल दैखर लुनानै बानायनानै जोङो दा कल दैखरखौनो जागासिनो जोङो जोंनि सिथ्लायावनो जोंनि कल दैखरखौ लुनानै बि एफा गोजान जों लायबाय थाया होननानै बाल्थिंनिबो दावराव जायो बिदिनो दिरुंआबो बायना होलायलाया बाल्थिङाबो बे गंसेजोंनो रायजोफोर गासैबो जाजोबो नालाय दा बेनि थाखायनो जों रायजोनि दैखरखौ जाला आरो जेनेरेल जानायखौ दा ओंखायनो कल दैखरावसो कल दैखरनि दैजोंनो जोङो सिथ्ला गाव गावबागाव खामायनानैनो जा गरसे बेजोंनो खामायनानैनो कल दैखर लुनानै लाबाय दा बेजोंनो थोरसि लथा सुनांगौ एफा गोजाननि दैयाबो जोंनाव थोद्राया होननानै गथ' गथाय दुगैनांगौ थोरसि लथा आरो सोरांबानो ओंखाम ओंख्रि संनायनि दै नांगौ गासैबो नांजोबगौ नालाय मैगं थाइगं सुनाय मा सुनाय गासैनि बे दै एसे दैफु थाइसे थाइनैया थोया होननानै बेजोंनो आरो जि सुनायाबो दैयानो थोया दै थोयिनि थाखायनो बिदिनो माबा दैखरखौ गारनाय जादों आरो जाबाय